हैलो में काका मिस्त्री बोल्ला दा आं जी केह् होई गेआ लाह्में आह्ला सारियां खराब होई गेइयां ओह् केह् बजह होई ओह् रेतै दा कसूर होना आं रेतै दा कसूर होई सकदा ते टाइलां ते शैल लाई दियां न शैल ते लाया हा हून कोई पता थोह्ड़ी ऐ केह् पता हून रेतै दा कसूर होये दा जां तुसें पानी नेईं दित्ता शैल ते पानी दिंदे रेह् ते फिर केह् गलती होई ऐ केह् पता भी हून दिक्खियै पता लग्गना फिर दिक्खियै गै अज्ज ते मेरे कोल टैम ऐ निं ऐ कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं दिक्खी लैगे पैसे ते लैने न असें ठीक ठीक ऐ